पंहिंजे राजस्थान जी कला ऐं शिल्प भार जी ॾाढी समुंद्री अॻियां वधाइण जे लाइ योगदान घणेई घणो ॾिनल आहे जीअं साफ़ो साफ़ो तरह तरह जा पाईंदा आहिनि शादी मुरादी रिटायरमैंटू हुजे त इहो साफ़ो हिकिड़ी पंहिंजी शान आहे राजस्थान जी ऐं कालीन आहिनि कालीन पेड़ा सुठा सुठा ठहंदा आहिनि जयपुर में ठहंदा आहिनि साफ़ो बि जयपुर में ऐं बीकानेर में ठहंदा आहिनि ऐं कालीन तरह तरह जा विछाएजंदा आहिनि राजा महाराजनि खां वठी अॼु ताईं माण्हू कालीन विछाईंदा आहिनि ऐं नाग ऐं नाजुक नरम कपिड़ा जीअं पंहिंजे राजस्थान में ॾाढा सुठा नरम नरम मुलायम कपिड़ा ठहंदा आहिनि जीअं दुपट्टो जीअं रहो मस्तु मिलंदो आहे ठहंदा आहिनि राजस्थान में नई नरम कपिड़ा जीअं वैलवेट जा कपिड़ा नरम मिलंदा आहिनि ऐं पंहिंजे हिक पाण खे इहो शिल्प हिकिड़ी राजस्थान जीअं एतिरी सुठी आहे जो पंहिंजे धंधे करण जे लाइ बि ऐं वधीक योगदान मिले थो ऐं योगदान थींदो आहे ऐं रचनात्मक ऐं अद्धभुत आहे